मधुबनी जिला केँ इतिहास काफी प्राचीन अछि मधुबनी जिला अपना मे मिथिला केँ हृदयस्थली मानल जाइत अछि तऽ मिथिलाके इतिहास जतेक पुरान हम कहि सकै छी मधुबनीके इतिहास ओतबे पुरान अछि आ अऽ मधुबनी अपन प्रसिद्धि रखने अछि सौराठ सभा गाछी सँ सेहो सभा गाछी एहन स्थल छलै जतय अऽ अऽ स्त्री केँ अपन पुरुष अपन वर चुनै के अधिकार रहै तऽ हम ई कहि सकै छी कि मिथिला ओहू समय मे एतेक एतेक ओपेन छलै या एतेक लिबरल छलै कि ओतऽ लड़कियो के ई अधिकार रहै कि ओ अपन बरकेँ अपने चुनि सकैत यऽ मुदा कालान्तर मे समय परिवर्तित भेलनि स्त्री केँ पिता या भाए जा के अपन बहिन या बेटी के बर चुनैत छलए ओहिठाम से से सौराठ सभा गाछी मधुबनी मे अछि